हलो कैब ड्राइवर बोल रहे जी मुझे दो घंटे हो गए हैं आपको प्रतीक्षा करते हुए लेकिन आप अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं इसका कारण जान सकता हूँ आप अभी तक क्यों नहीं आए जी जी ट्रैफिक फंसे हुए तो किसी ऐसा रास्ता ढूंढना चाहिए था ना आपको इससे मेरे पास जल्दी पहुँच सके अब मैं मेरे समय में जाने के लिए मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ और दो घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ मेरी ट्रेन निकल जाएगी बाद में तो आप जितना हो सके शॉर्टकट रास्ता लेके जल्द से जल्द मेरे पास पहुँचिए नहीं बाद में मेरी ट्रेन निकल जाएगी फिर क्या फायदा होगा में आपके आने का इसलिए आप जल्दी ही आइए और मुझे बताइए कितने समय में न तीस मिनट नहीं बीस मिनट में आइएगा मेरा नहीं में लेट हो जाऊंगा जी धन्यवाद